میرے سامنے سب سے بڑے طاقت قرآن شریف قرآن شریف کی اتباع کرنا ہے اس سے نماز پڑھنا نماز کی پابندی کرنا اور پھر قرآن شریف پڑھنا کیونکہ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو مطلب ایسا لگتا ہے جیسے میں روحانی بہت کمزور ہوں تو یہی چیز میری طاقت کا سبب ہے مطلب ان دونوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا اور ان دونوں کو چھوڑنے سے یہی میری کمزوریاں ہوتی ہیں مطلب اس کو چھوڑنے سے عجیب سا لگتا ہے کہ کیسے مطلب کوئی چیز کھو گیا ہو کوئی چیز گم ہو گئی ہو میری تو یہی چیز میری طاقت ہے جوڑے رکھنے سے اور اس کو چھوڑ دیا تو یہی میری کمزوریاں بن جاتی ہیں